हम जे प्लास्टिकके डिब्बा जे अपन किचनमे यूज करैत छी ओ बहुत नीक होइत छै कियाकि जेनाकि आब स्टीलक लेलहुँ डिब्बा तऽ ओसभ उठबैयोमे कनी भारी लगैत छै आओर प्लास्टिकके जे रहैत छै ओ उठबैयोमे आसान लगैत छै आओर ओहिमे सभ किछु पता चलि जाइत छै कि हम एहिमे की सामान रखलहुँ की नहि ताहि द्वारे मतलब प्लास्टिकक डिब्बा नीक होइत छै आओर इहो छै जे ओहिमे अगर धोबो करबै प्लास्टिकके तऽ ओ मतलब खराब नहि हेतै आरामसँ हम ओकरा साफ सुथरा कऽ सकैत छी आओर उठबैयोमे आसान रहैत छै जाहिसँ कि हमरा शरीरोमे कोनो अथी ताकतके जरूरत नहि पड़त आओर प्लास्टिक हर चीजक लेल नीक होइत छै